हा स्थानिय कलाकार ऐं शिल्पकार असांजे खेत्र में अची शिविर लॻाईंदा ऐं ट्रेनिंग बि ॾींदा आहिनि जेके कालोनीअ जा ख़ासि सदस्य आहिनि उन जी मदद सां शिविर लॻाईंदा आहिनि ऐं सुठी ट्रेनिंग बि ॾींदा आहिनि जंहिं कॾहिं मां कलाकार सिखण चाहींदसि त मुंहिंजी पसंदि पैंसिल ड्रॉइंग आहे इन लाइ आयल स्थानिय कलाकारनि जी मदद वठंदसि या वरी ऑनलाइन जेके कला जा ऐप्स आहिनि उन जी मदद वठंदसि या वरी कला में माहिर मास्तरनि खां सलाह वठंदसि